परिवहन से जुड़ी एक मुख्य और आम चैलेंज और या फिर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ज़रूरतें है हमारी कि गंतव्य तक पहुँचना और वहाँ से वापस सुरक्षित आ पाना मैं इससे सम्बंधित एक ऐसी चुनौती के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ जो आम तौर पर विदित नहीं है उन दिनों मैं टीचर हुआ करता था जब एक सी बी एस ई स्टेडेंट के पुस्तक में ज़ेबरा क्रॉसिंग की बात की हुई थी ज़ेबरा क्रॉसिंग जिससे बच्चे को क्रॉस करना होता है दूसरी तरफ यहाँ परिवहन विभाग के तरफ से जारी किए जाने वाले लाइसेंस आम तौर पर पैसों पे मिल जाता है और मैंने ख़ुद तीन ड्राइवर से पूछताछ करके पता लगाया कि ज़ेबरा क्रॉसिंग के बारे में उसे तो मालूम ही नहीं है एक तरफ बच्चा डिपेंडेंट है ज़ेबरा क्रॉसिंग पर पुस्तक के माध्यम से और दूसरी तरफ ड्राइवर जो गाड़ी ड्राइव करेगा और परिवहन का संचालन करते हैं उसे मालूम नहीं है कि ज़ेबरा क्रॉसिंग होता क्या है तो आप ही समझ सकते हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ आएगी किस तरह से सुरक्षित रहा जाएगा या आमतौर पर परिवहन से जुड़ी एक ग्राउंड लेवल की चुनौतियाँ हैं जिससे मैं साक्षात्कार हो चुका हूँ जहाँ तक दूसरे चुनौतियों की बात करें तो हाल ही में जो ट्रेन की घटनाएँ हुई है या फिर इसी का एक उदाहरण है और यह हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ भी है जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया कि हमारा सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा ही होना चाहिए परिवहन से जुड़ी हुई सुरक्षा के बावजूद सुरक्षा के बाद कुछ अन्य प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए